हमरासभके आषाढ़मे पानि नहि रहैत छै केनाके खेती करबै साओन भादबमे पानि नहि रहैत छै खेती केना करबै सरकारके छनि जे कनी खेती टाइममे पानि देथिन कनी पानिक करथिन उद्देश्य पानिके उद्देश्य करथिन हमरासभके केना खेत करबै केना की करबै से नहि होइत छै खेती बाड़ीमे पानि देथिन समय समयपर चैतमे पानि भऽ जाइत छै साओन भादबमे पानि नहि होइत छै समयपर केना धान रोपल जेतै केना की हेतै सरकार कनि कऽ देथिन पानिके उद्देश्य तऽ पटतै खेत धान हेतै कतहुक पानिके व्यवस्था नहि हमरासभके अछि कोनो द्वारा नहि अछि पानिके कतहुसँ पानि देबै पानिके छैहे नहि व्यवस्था तखन तऽ सरकार व्यवस्था करथिन पानिके तब सरकारे करथिन सभटा हमरासभ बुतै कुछ नहि होइत छै पानिक व्यवस्था कऽ देथिन तऽ उपजा हेतै साओन भादबमे पानि नहि होइत छै आषाढ़मे पानि नहि होइत छै बीया बालि केना खसतै आषाढ़मे पानि हेतै तब ने बीया बालि खसतै साओन भादबमे रोपल जेतै सरकार उद्योग करथिन तखन ने पानिके दथिन पानिके जुगाड़ लगा तब ने पानि हेतै नहि तऽ गरीब लोग पानि बगैर तरसैत छै जऽ पानि नहि रहैत छै कतयसँ गरीब लोग पानि अनतै सरकार जे जुगाड़ धरा देथिन पानिके तऽ पानि रहतै खेती हेतै गरीब लोक तऽ खेतिए लऽ कऽ जियैत छै ने तऽ खेती हेतै तब ने गरीब लोग जीतै पानि देथिन सरकार उद्योग करऽ कऽ देथिन तखन ने जोगाड़ लगा देथिन तऽ पानि हेतै